हमारे करौली ज़िले के जो लोग हैं उनके सामने जो सामान्य चुनौतियाँ हैं जो समस्याएँ हैं वह बिजली की समस्या है पानी की समस्या है और जो है उद्योगों की समस्या है लघु उद्योगों की जो रोज़गार है यहाँ पे उनकी भी कमी है इसलिए हमारे क करौली क्षेत्र में काफ़ी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जो यह हमारे यहाँ के लोगों को काफ़ी प्रभावित भी करती है इसलिए उनके सामने यह काफ़ी बड़ी चुनौतियाँ बन चुकी हैं इसलिए इन चुनौतियों से उनको आगे निकलने के लिए सरकार को आगे मदद भी करनी चाहिए हमारी सरकार को जो हमारे नेता हैं उनको यहाँ पर हमारा विकास कर विकास भी करना चाहिए उन जो यह समस्याएँ हैं उनका निवारण करना चाहिए